و علیکم السّلام جی بیٹا کون اوکے اوکے تو ہم کیا مدد کر چاہتے ہیں آپ کی آپ بتائیے ہاں بتائیے اگر ہمارے حق میں ہوگا تو ہم ضرور آپ کی پرابلم سالو کر لیں گے انشاء اللہ اوکے اوکے تو بیٹا آپ کو اس کے لیے مطلب کچھ پروسیزر ہے تو جو آپ کو مطلب فالو کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو فام آئیں گی تو فام آپ کو فل کرنا ہے کچھ آپ کے آئی ڈی کارڈ ایڈمیشن کارڈ آپ کا ضرورت ہوگا اور والد صاحبہ کا بھی آئی کارڈ آپ لے آئیے گا تو آپ کو دو دن میں انشاء اللہ مل جائے گی کیریکٹر سرٹیفکٹ جو بھی ٹرانسفر سرٹیفکٹ ہے آپ کی وہ مل جائے گی انشاء اللہ آپ کو دو دن دے اندر تو بیٹا اس کے لیے آپ کو پھر والد صاحب کو والدہ صاحب کو لانا ہوگا یہاں پہ مطلب ہمارے اسکول میں تو ان کو یہی آئی ڈی کارڈ وغیرہ فام فل کرنا ہوگا تو ہم انشاء اللہ دے دیں گے ان کو ایک گھنٹے کے اندر اندر ٹھیک ہے انشاء اللہ انشاء اللہ ضرور آپ اپنی تعلیم وغیرہ جو ہے وہ اچھے سے صرف کرٮٔے اپنے تعلیم جو ہے جاری رکھیے اپنی باہر جا کے ویسے کیا کرنا چاہتے ہو آپ باہر جا کے کون سی تعلیم کرنا چاہتے ہیں اوکے اوکے اوکے کس یونیورسٹی میں کس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہو آپ اوک اوکے انشاء اللہ آل دی بیسٹ بیٹا اچھے سے پڑھائی کرنا اچھے سے ٹھیک ہے اور آپ کا لائف انشاء اللہ ہمیشہ ہماری دعا ساتھ ہی ہے آپ کے اچھے سے اور آپ اپنی جو ٹرانسفر سرٹیفکٹ ہے وہ لے آئیے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ تھینک یو